جی میری ایک بہت ہی پسندیدہ کتاب ہے اسلام اور جدید معیشت و تجارت یہ ایک مشہور حنفی عالم دین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اور یہ کتاب بہت عمدہ ہے یہ جدید معیشت و تجارت پر مبنی کتاب ہے اس کتاب میں انہوں نے دنیا میں رائج معیشت کے نظام کے بارے میں گفتگو کی ہے اور جو دو نظریے پائے جاتے ہیں کیپٹل ازم اور شوشل ازم یعنی اشتراکی نظام اور سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں اچھے سے تفصیل سے گفتگو کی ہے اور دونوں کی خرابیاں اور ان کو تجزیانہ انداز میں پیش کیا ہے اسی طریقے سے وہ آخر میں اسلام کے نظریے کو واضح کرتے ہیں کہ معیشت و تجارت کو لے کر اسلام کا کیا نظریہ ہے اس کتاب کو میں نے بار بار پڑھا ہے اور اس کتاب کو جب ہم بار بار پڑھتے ہیں تو اس میں مزید نئی نئی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور یاد ہو جاتی ہیں اور بینکنگ سسٹم اور دوسرے نظام ہمیں اچھے سے بالکل سمجھ میں آ جاتے ہیں اور جو دنیوی نظام ہے معیشت کا جس پر پورا بیکنگ نظام اور ساری چیزیں جو قائم و دائم ہیں وہ اس کتاب میں تفصیل سے ذکر کی گئی ہیں اور ان پہ تجزیہ کیا گیا ہے اس کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک بار پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر پڑھنے کا دل کرتا ہے تیسرا تیسری بار چوتھی بار بار بار اس کتاب کو پڑھنے کی پڑھنے کا دل کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کو تین دفعہ اس کتاب کو میں نے مکمل ختم کیا ہے اور اس کو اپنے اوپر سمجھ اپنے لیے بہت مفید پایا ہے اس پر ہم فلم ضرور دیکھنا چاہیں گے تاکہ بہتر طریقے سے ایک پریکٹیکل وے میں عملی شکل میں ہمیں اس کے بارے میں کچھ جاننے کی اور سننے کی سمجھنے کی چیزیں مل سکیں